मां जीते रहंदी आहियां हुते वधि में वधि जेको पोखियल आहे उहो आहे कमंद जीअं ही कमंदनि जी खेती सॼी थी वेंदी आहे उन्हनि मां कमंद कढी करे ट्र्कुनि में भरे करे असांजे पासे में ई फैक्ट्री आहे हुन में खणी वेंदा आहिनि उते सॼे कमंदनि जी जूस कढी करे किचिरो हिकु साइड थींदो आहे ऐं जूस ॿिएं साइड थींदी आहे हुन जूस खे गर्म गर्म भटीय में गर्म करे करे करे करे हुनखे सॼो घाटो कयो वेंदो आहे जंहिं मां गुड़ ठहंदो आहे पोइ गुड़ जीअं ई छा कंदा आहिनि सांचे में विझी करे हुनखे साइड में रखंदा वेंदा आहिनि ऐं जेको बचियल भूसो आहे हुनजो ख़राबु जेको शइ आहे हुन मां पैंसलियूं ठही वेंदियूं आहिनि त हितां पैंसलू बि थी ठहनि हुतां गुड़ बि थो ठहे ही असां बाज़ारि में विकिणी करे हुन मां कुझु पैसा कमाईंदा आहियूं